पहली बार मैंने गायक हमारे घर में एक रेडियो था उससे सुना था मैंने पुराने गाने सुने थे जिससे मुझे ये गायन की रुची हुई थी और जब मैं ये गाना सुनता था तब मुझे बड़ा अच्छा लगता था मैं जब गाने सुनता था तो साथ में मै भी खुद भी गुन गुनाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और एक बार मैंने गाँव में भी पंद्रह अगस्त के दिन गीत गाया था जिसके वजह से मुझे एक वो इनाम भी मिला था तब से मुझे ये गायक और इनके गीतों से एक प्रेम सा जो उठ चुका है ये सब चीज़े मुझे बहुत आकर्षित किया था उस समय तब से मुझे सब गाँव वाले कहते थे कि मेरी आवाज अच्छी है